सतिश उलयतां आं म्हाका मरे कोपडे जाय आशिल्ले तुगे कोपड्यांनी शॉपू कसले केन्ना ओपन आसा आ जाव मागीर रात येयल्या मेळटा म्हाका कपडे जाय आशिल्ले शर्ट शर्ट जिन्स बीन आं आ जेकेट येयलां कशीं तीं आं अडीच हजार म्हळ्यार बरी मरे मरे आवय कितें चड मरे पयशे मागीर डिस्कावण्ट बीन आसा तर

केन्ना आतां येयल्यार जाता बरें आनीक धा पंदरा मिनटांनी पावतलों हांव आं एड्रेस खबर ना म्हाका एड्रेस सांग म्हाका म्हळ्ळ्या देवळा फाटल्यान नू आं आनी आनी उलय रे आनी सांग आनी किदें किदें किदें आसा तें आनी साडयो आहा रेट किदें आसा तर तुगेलो देडशांनी स्टार्ट पण लास्ट लास्ट म्हाका एक एक फूल स्टॉक जाय स्टोक जाय जाल्या कितलो आसतलो तुगेलो ना म्हळ्ळ्या पांचश्यांचे पांचशें अशें बीन जाय पांचशे म्हण अशें शॉप घालपाचे नू रे शॉप घाले ना पूण म्हागेले किदें आसा फंक्शन आसा किदें आं आं आं मेळट्ले नू

आमी तो गोवा स्टेट बँके कडेन बँके फाटल्यान जो रस्त्या सायडीच्यान आ बरें सतीस सतीश आनी म्हाजो एड्रे आ तुगेलो एड्रेस तुगेलो सारको खंयचो आं दामोदर टेंम्पल

बरें तर